मुंहिंजी भेण आहे जंहिंजो नालो सिया आहे मां हर ॻाल्हि में उन वांगुरु आहियां जीअं जीअं की असांजो कपिड़ा पाइणु असांजो रंगु असांजो क़दु असांजो खाइणु असांजो पीअणु सभु हिकु जहिड़ो आहे थोरियुनि ॻाल्हियुनि में असां अलॻि आहियूं जीअं की हुअ थोरी पढ़ण में हुशियारु आहे मूंखां मां थोरी घटि आहियां